جی ہاں میری زندگی میں میرے ایک استاد میرے لیے نہایت اہم رول ماڈل رہے ہیں وہ نہ صرف علم میں مہارت رکھتے تھے بلکہ ان کی اخلاقی تربیت صبر اور طلباء کی رہنمائی کا انداز بہت متاثر کن تھا ان کی بات چیت کا طریقہ کام سے لگن اور دوسروں کے لیے خلوص نے مجھے سکھایا کہ ایک اچھا رہنما بننے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی ضروری ہے ان کی رہنمائی نے میرے کام کے طریقے اور رویہ کو مثبت طور پر متاثر کیا ہے